फेमस सिनेमा म्हटल्यार हांव चडशी करून आयनॉक्सान वयतां कोवीड येवपा पयलीं खुबशीं सिनेमा आशिल्लीं हांगा जशें की लायक लता थिएटर जालो आनी विशांत थेटर जालो बट आफ्टर कोवीड हें सगलें थिएटर बंद पडले बिकॉज तेंकां खुबशे लॉस फेस करपा पडलें सो आमी लायक हांव आनी खुबशीं लोक आयनॉक्सानूच वयता पिक्चर पोवपाक बिकॉज आयनॉक्स अशें लायक यु नो गोवान लायक तोच प्रिफर करता मोस्टली सावत गोवा जाल्या नॉर्थ गोवा जाले लायक सेम सो लायक चडशे लोक आयनॉक्सान वयता आनी इफ हांव थंय गेल्यार हांव चडशीं लायक म्हाजे पेरंट्सा बरोबर वयता आनी लायक म्हाजी कजन्स आसा भाव भयणी बी तेंकां सुद्दा घेवन वयता इवन हांव एकदां म्हाजी आजो आजीक सुद्दां घेवन गेलां आनी थंय लायक म्हाका अशी भुताची पिक्चरां लायक अशी रोमेंटीक पिक्चरां फॅमिली ड्रामा लायक पारंपारीक पारंपारीक ड्रामा जो आसता तें सुद्दां पोवपाक म्हाका खूब आवडटा